السلام عليكم جى بھائى ہم نے آپ كے ريسٹوراں سے کھانا منگايا تھا ليكن اب ہم كو ديکھنے ميں مل رہا ہے كہ كيش آن ڈيليورى آپ کے سرور پہ اويلیبل نہيں ہے اچھا جى تو ميرا يہ كہنا ہے كہ يا تو كيش آن ڈيليورى اويلیبل كروا دى جائے يا تو آرڈر ہمارا منسوخ كر ديا جائے كيونكہ ہمارے پاس اس ٹائم كيش ہى ہے اور كوئى كارڈ وارڈ ہے نہيں اللہ حافظ سلام عليكم